मुंहिंजे लाइ ड्रॉइंग जो सभु सभिनी खां वधीक मुश्किल पहलू आहे कंहिं बि कंहिंजो बि चहिरो ठाहिणु ख़ासि तौर सां जेको हिकिड़ो ॿुढापे जो चहिरो हूंदो आहे उहो ठाहिणु थोरो ॾाढो मुश्किल लॻंदो आहे छो त मूंहं ते गुंज हूंदा आहिनि अखियूं धसियल हुंदियूं आहिनि भिरमां ॾिसण में न ईंदियूं आहिनि चप दॿियल हूंदा आहिनि त उन्हीअ खे मूंखे लॻंदो आहे के ॾाढो मुश्किल कमु आहे ऐं ॻाल्हि वरी बि उहा ई आहे के असां जेतिरो इन्हनि शयुनि जो अभ्यासु कंदासीं ओतिरो असांखे परफ़ेक्शन अची वेंदो ऐं मां बि पंहिंजे उन सां निपटण जे लाइ जेके जेके बि मुंहिंजा ड्रॉइंग जा मुश्किल पहलू आहिनि उन सां निपटण जे लाइ मूंखे हिकिड़ो ई कमु सम्झि में ईंदो आहे की मां जेतिरो अभ्यासु कंदसि मूं में परफ़ेक्शन ओतिरो ई वधीक ईंदो मुंहिंजो ध्यानु ओतिरो ई वधीक लॻंदो ऐं एॾा घणा आर्टिस्ट थिया आहिनि जेके इंटरनेशनल स्तर ते ॾाढा फ़ेमस आहिनि त उन जे पुठियां उन जे इंटरनेशनल लेविल ते वञण जे पुठियां हुन जी साधना हुननि जो अभ्यास ऐं लॻातार अभ्यास हुननि जो कमु ईंदो आहे